खेल सभ तऽ सभ लड़िका सभके नीक लागै छै खेलमे बचपनेसँ लड़िका पढ़ाइ लिखाइ छोड़िके खेलैके पीछे भागैत रहै छै दिन भरि उ खेलैके पीछे अपन जादा ध्यान दै छै खेल सभमे सभ लड़िका ग्रामीण क्षेत्रके लड़िका सभ ग्रामीण खेल सभ खेलै छै अइसे तऽ हम बहुत सारा खेल खेलले छियै जैसे कि हम बैडमिन्टन खेलले छी कबड्डी खेललै छी क्रिकेट खेलले छी वेट लिफ्टिंग खेललै छी अइसे हमरा सभसँ नीक वेट लिफ्टिंग लागेला लागै छै हम वेट लिफ्टिंगके खेलाड़ी छियै हम वेट लिफ्टिंगमे राष्ट्रीय स्तरके खेलाड़ी छियै हम वेट लिफ्टिंगके रोज प्रैक्टिस करै छी जाहिसँ हम एहिमे आओर आगे बढ़ि सकी बढ़ सकू आओर रोज हम प्रैक्टिसके कारण आगे बढ़ैके कोशिश करै छी जाहिसँ हम सफल होइ सकू